अभी हाल हमने हम फ्लिपकार्ट से एक एडीडास के जूते खरीदे थे जूते बहुत ही कम्पर्टेबल निकले वो अपने चूँकि ऑफर चल रहा था तो मैंने सस्ते खरीद लिए सोलह सो सत्रह सो में मुझे एडीदास का जूता मिल गया तो पर जूते बहुत ही कम्फर्टेबल हैं और वो मुझे जब मैं पहन के जब चल रहा हूँ तो मुझे एडीडास वाली फीलिंग दे रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा फ्लिपकार्ट को जिन्होंने मुझे इतने अच्छे जूते दिए हाँ मैं तो लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यदि इस डीलर से यदि आप लोगों को वी खरीदना हो तो आप ये जूते खरीद सकते हैं और